हैलो सहाकार रैस्टोरेंट भईया मां तव्हांजो रेगुलर कस्टमर आहियां मां तव्हांजे रैस्टोरेंट ते कोई बि ॾिणुवारु त्योहारु कोई बि हूंदो आहे महिमान ईंदा आहिनि त मां हुननि खे तव्हां जी रैस्टोरेंट ते वठी ईंदो आहियां ऐं मां तव्हांजे हुते रोटी रसोई खाई वेंदो आहियां तव्हांजो टेस्ट मूंखे वणंदो आहे त हाणे मुंहिंजे घर में ॿिनि ॾींहनि खां पोइ प्रोग्राम आहे त मूंखे उन जे लाइ कुझु सब्जियूं सुठी क्वांटीटी में खपंदियूं त हे लॻभॻि पंजाह खां सठि महिमान ईंदा हुननि जे लाइ इहे शयूं मूंखे खपनि त छा तव्हां वटि भिंडी मसाल्हो दाल फ्राए आलू मटर पुलाव वेज वाङण जो भर्थो पनीर भुर्जी या मिक्स सब्जी इहा छा तव्हां मूंखे क्वांटीटी में ॾेई सघंदव मां तव्हांखे तारीख़ ऐं टाइम ॿुधाए छॾींदव ऐं जेको मुंहिंजो लोकल मुंहिंजी एड्रैस आहे मां तव्हांखे मोकिलींदुमि तव्हां मूंखे ऑडर हुते पहुचाइण जी त करे सघंदा ऐं ॿी ॻाल्हि की जेकी बि सब्जी जो मां तव्हांखे ऑडर ॾियां या को उन में मिर्चां घटि हुजनि तिखो घटि हुजे